हाँ हमरो राज्यके बिहारके शिक्षा व्यवस्थामे मैथिलीके बहुते योगदान छै मैथिली हमरा सबके एक तरहसँ कहि सकै छै पुरना भाषा छिकै बिहार मिथिलाञ्चलके भाषा छिकै सबके कोइ मिथिलाञ्चलमे ज्यादातर लोक मैथिली ही बोलै छै मिथिलाञ्चल बहुत पुराना छै बिहार वास्ते जइसे मने मिथिलासब आओर लोक छै मिथिला संस्कृतिके गाना गाबै छै गाना मिथिलामे भगवानके पूजा होइ छै संस्कृति बचलै एक तरहसँ हमरा सबके जे पौराणिक संस्कृति छिकै जइसे भाषा होइ छै इएह सब संस्कृति हमरा सबके आज तक बचलऽ छै जे भाषा अहि दुआरे छै जे बचलऽ छै अच्छा मतलब संस्कृति हमरा बचलऽ छै भाषा ही मतलब मेन छै बिहारमे कोइ भी शिक्षा व्यवस्थामे भाषा अगर बाजऽ आब तऽ सब किओ अङ्गरेजी अङ्गरेजी अङ्गरेजी करै छै लेकिन जे हमरा सबके मूल भाषा छलै मैथिली ही छलै जकरा वास्ते हमरा सबके अपनो की कहए सकै छिए पूरा घरमे ही बोलै छिए मैथिली पूरा अच्छासँ मैथिली ही मतलब होना ही छै हमरा सबके शिक्षा व्यवस्थामे छिऔ आब सिलेबसमे भी रहै छै मतलब हमरा सबके पाठ्यक्रममे जकरासँ आदमी सब मैथिली बोलि सकै ताकि जाने आगेवला पीढ़ी हमरा सबके जानए सकै मैथिली की हँ मैथिली की छलै कोना की होइ छै बोललऽ जाइ छै